हैलो जी जी जी जी हा रोटी ठाहींदी आहियां हा जी जी उहो हा डिलेविरी कंदसि केतिरनि माण्हुनि जी ख केतिरा माण्हुनि जी खपे रोटी चारि पंज माण्हुन जी रोटी अच्छा जी जी जी जी जी जी हा बढ़िया ठाहींदमि बढ़िया मसालो घटि हुजे की वधीक हुजे जीअं माण्हू फिको खाईंदा आहिनि थोरो तेज खाईंदा आहिनि स्पाइसी खाईंदा आहिनि कहिड़ो मीडियम मीडियम हुजे अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा जी जी जी जी ठीकु आहे किथे ॾियणो पवंदो पर त किथे पहुचाइणो पवंदो अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा असां असां वटि मछी आहे टीवण आहे चिकन आहे इहे सभु शयूं आहिनि नॉनवेज में नॉनवेज सीख कबाब आहे वेज में बिरयानी आहे बिरयानी हुन बि बिरयानी आहे ऐं ॿियो उहो आहे पुलाव आहे शाही पुलाव आहे ऐं ॿियो टिकी आहे पालक जी हराभरा कबाब आहिनि जी जी जी जी जी जी सलाद आहे सभु आहे सभु सभु शीख कबाब शीख कबाब है पालक पालक के कबाब है औरि उसके है सोयाबीन के कबाब है

हा गिलौटी कबाब मिल जाएंगे मिली वेंदो तव्हांखे हा गिलौटी कबाब मिली वेंदव हा सुठो पाण टुंडे कबाब आहे वांगुरु आहिनि हा वो बि आहिनि हा उहो ठही वेंदव जी जी जी कम कम से कम ॿ हज़ार न अलॻि चार्ज पवंदव ही त ख़ाली सिर्फ़ वैराएटी जा पैसा लॻंदव तव्हांखे बाक़ी जा सभु हा हिन में जीअं कबाब कबाब मकिलंदी मई बिरयानी मोकिलंदी मई चिकन मोकिलंदी मई मटन खपई त मटन मोकले छॾंदी मई हा हा हा हिक शइ अथव हा हा ॿी फिश मिठे में रसगुल्लो अथई हा हा जी जी जी जी बिल्कुलु बिल्कुलु बढ़िया बिल्कुलु बढ़िया मिली वेंदी बिल्कुलु बढ़िया मिली वेंदी ताज़ो ताज़ो मिलंदो न न रखियलु छो ॾींदासीं असां बाक़ी छो ॾींदासीं कंहिंखे न न ताज़ो बिल्कुलु ठहंदो आहे न न न न असां न असां ठाहींदा ई ताज़ी ॾींदा आहियूं वरी केरु बीमारु पए त कहिड़ो फ़ाइदो चइनि माण्हुनि जी थी वेंदव आराम सां

असांजी होटल आहे चौक में

चौक में उहो जिते चूड़ी वारी गली आहे न उन जे अॻियां चूड़ी वारी गली चौक में बि अथव पुछी वठिजो जी जी जी

हा पीअण लाइ कोल्ड डिंक अथव न शरबत न कोल्ड डिंक अथव रुअवजा अथव लस्सी अथव

न न उहो त त या त अची करे हिते घुमी बि वञो चौक ऐं अची अची करे खाई बि वञो आराम सां डिलेवरी छो कजे महिमान आयल अथव अच्छा महिमान त महिमान खे बि घुमाए वञो न महिमान खे बि घुमाए वञ न अची करे लखनऊ जा हीअ अच्छा त ॾिठल अथनि अच्छा अच्छा अच्छा इहा ॻाल्हि आहे हल ठीकु आहे पोइ मां मोकिले छॾा न त पैक पैक करे छॾा या त कोल्ड डिंक घुराए त बोतल सही हंदी कोल्ड डिंक वरी बि ठीकु आहे लस्सी किरी पवंदी रस्ते में बेकार किरी पइ नुक़सान थिए मूं असांजो बि ठीकु आहे ॿुधाए छॾिजो ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे पेमेंट कीअं कंदा ऑनलाइन कंदा हा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ओके